हमरा आओरके इलाकामे मुर्गी उत्पादनमे अगर यदि कोइ मुर्गी पालैए तऽ ओकर सबसँ पहिने घर बनबैए अलग बेबस्था करैए चारो साइडसँ देवालमे जाली सेटिङ्ग केलक ओकर बाद फर्श केलक तकर बाद मुर्गीके बच्चा या अण्डा लेलक ओकरा फेर भोजन देलक भोजनमे फेर ओकर भोजनके बेबस्था करलक तकर बाद जे चाही से ओकरा अच्छासँ देखरेख करैए आओर बढ़िआँसँ जे छै से ओकर उत्पादन करैए